हम हमारी नौकरी या करियर के संबंध में मैं ऐसा भविष्य में सोच रही हूँ कि जैसा पहले के समय में लोगों के जैसे हम सुनते आए हैं कि पहले के समय में नौकरी आसानी से मिल जाया करती थी और उनके भविष्य भी सुरक्षित रहते थे और पढ़ाई के अगर बारे में मैं बात करूं तो पढ़ाई में भी इतनी पहले प्रतियोगिता नहीं रहती थी और जो अब हम महसूस कर रहे हैं तो हमारे समय में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत हो गई है इतनी प्रतियोगिता हो गई है कि किस किस विषय में पढ़ाई करें कहाँ जाएँ सभी विषय मे हर क्षेत्र में पढ़ाई में और सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है और अगर मैं नौकरी की बात करूं तो नौकरी में भी मेरा ऐसा लग रहा है भविष्य को देखने में कि आगे के समय में हमें तो नौकरी के में भी बहुत ज़्यादा महनत करनी पड़ेगी और अभी भी करनी पड़ रही है नौकरियों के लिए और इसमे भी बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता हो गई है किसी भी व क्षेत्र में अगर मैं नौकरी के बारे में भी सोचूँ तो हर क्षेत्र में ऐसी कई कोई सा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमें महनत नहीं हो और हमारा भविष्य भविष्य सुरक्षित नहीं हो तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें तो नौकरी हो चाहे पढ़ाई हो हर क्षेत्र में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है और कहीं भी हमारा ऐसा भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है